गुड आफ़्टरनून मैम मैम में तुं'दी स्टूडेंट बोला नी आं मैम एकता हां जी मैम मैम मैम असाइनमेंट च ऐक्सटेंशन चाहिदी ऐ मैम ऐक्चुअली मैम में अपनी असाइनमेंट कम्पलीट नी करी पाई क्योंकि पैह्ले मैरिज कुतै ते हून में बीमार होई गेदी आं एह्दी बजह् कन्नै मि मतलब ऐक्सटेंशन चाहिदी मैम प्लीज मैम में बीमार होई गेदी ही एह्दी बजह् कन्नै नेईं बनाई सकी इक चांस देई उड़ो प्लीज मैम प्लीज इक चांस देई उड़ो प्लीज

मैम प्लीज मैम इक मौका देई उड़ो मैं ना इक दो दिन च कम्पलीट करी ओड़गी नेईं मैम प्लीज इक चांस देई उड़ेओ

ठीक ऐ ओके मैम थैंक यू